ہم كھانا پكانے میں زیادہ وقت لگانا پسند كرتے ہیں وہ اس لیے كہ كھانا پكانے میں جتنا ہی زیادہ وقت لگتا ہے كھانا اتنا ہی زیادہ لذیذ اور ذائقے دار بن كر كے تیار ہوتا ہے جب ہم كھانا پكاتے ہیں تو كھانا پكاتے وقت ہم آنچ جو ہوتی ہے اس كی سلو كر دیتے ہیں اور وہ كھانا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے كر كے تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے كھانے كا ذائقہ بہ نسبت اس كے كچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے اگر اسی چیز كو ہم تیز آنچ سے پكائیں تو كھانے كا ذائقہ بالكل اس طرح نہیں رہتا ہے اسی طریقے سے ہم نے ایک بار ایک چكن ہانڈی بنانے كی كوشش كی جس میں ہم نے اس كی ریسیپی كو استعمال نہیں كیا كہ اس كی ساری ریسیپی كیا ہے ہم اس كو پہلے جانیں پھر اس كے بعد بنائیں ان تمام چیزوں كو ہم نے بالائے طاق ركھا اور اپنے طریقے سے ہم نے اس كو بنایا تو وہ جو ہے ہم نے اپنے طریقے سے اس میں مصالحے ڈالے جو بھی ہمیں سمجھ میں آیا ہم نے ہمیں اپنے علم كے اعتبار سے ہمیں اپنی جانكاری كے اعتبار سے ہمیں اپنی طریقے سے جو اچھا لگا اس چیز كو ہم نے اس میں ڈا ڈالا اور پكایا اور دیر تک پكایا بغیر اس كی پیچیدگی كو جانے ہوئے تو ہمیں اس پہ پكانے میں كافی وقت لگا لیكن ہمارا کھانا بہت ہی بہترین انداز میں تیار ہو كر كے ہمارے سامنے آیا ہم نے اس كو كھایا تو وہ ذائقے سے بھرپور تھا